रेट बता दीजिए यार कैसे लगा दिए केले कैसे लगा दिए और ये दशहरी आम तुम्हारे अरे यार इतना महँगा है यार कुछ काम लगाओ यार अरे यार तो फ़्रेश तो मिलेंगे यार गर्मी में कहाँ फ़्रेश मिलेंगे अरे यार अरे यार बहुत ज़्यादा महँगे बता रहे हो यार अरे यार वो सब सही है मैं देखो एक किलो एक किलो नहीं लूँगा दो किलो लूँगा दोनों दो एक दो दोनों चीज़ दो दो किलो ले लूँगा सही रेट लगा दो बस हो गया अरे यार तो यार बगल वाली मार्केट में यहाँ से कम लगा रहे हैं तुम्हारा रेट हाई है कैसे अरे यार तो यार लगा दो यार कुछ दस पाँच तो कम लगा अरे यार बता रहें हैं दो दो किलो ले लेंगें लगा दो कुछ कम कर लो यार तो लेलें अब अरे यार तो पैक तो हो जाएँगे यार बहुत कम बहुत कम है यार बता रहे हो यार कुछ और कम कर लो यार अरे इसलिए तो यार चलो ठीक हो गया